हैलो कैसे हो मैम केह् हाल ऐ मैडम जी तुं'दा बस ठीक केह् करै दे तुस अच्छा असें सोचेआ कि अस जम्मू घूमने आचै ते अस महां मैं एह सोचेआ कि अस जम्मू घूमने आचै हैलो हैलो ते जम्मू केह्ड़ी केह्ड़ी जगह शैल ऐ जेह्ड़ी घूमने आह्ली ऐ अच्छा नेईं इयां पिकनिक पिकनिक पूकनिक घूमना होए बच्चे गी लेआना औग अच्छा ते होर कोई पार्क आहली जगह होवै अच्छा ते तुसेंगी केह्ड़ी शैल लगदी इयां घूमने आह्ली

अच्छा पत्नीटाप अच्छा होर अच्छा इक उब्बी आखदे नी लोग हरी सिंह पैलेस उत्थै केह् केह् ऐ दिक्खने आह्ला अच्छा तां ओह् जगह ऐ नी शैल घूमने आह्ली होर इत्थै फेर इक ओह् बी है नी चिड़ियाघर ऐ कुतै घूमने आह्ला अच्छा असें सोचेआ कि घुमी औन्ने आं छुट्टियां पेदियां जागतें गी होर होर कोई जगह शैल ऐ घूमने आह्ली अच्छा होर नी ऐ कोई घुम्मने आहली जगह कोई जित्थै बैठे बुठियै बंदा चाह् पानी बी पी लै अच्छा इक जेडीए पार्क बी आखदे न घूमने ई अच्छा